हम हमको नदी में गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए तैरना नहीं चाहिए उसमें गहरा होता है उसमें हैं तैरने से गहरी गढ्ढे में जाने से डूबने का डर रहता है हैं मेरी अपनी ननिहाल जाते थे वहाँ मेरी मौसी नानी और सब लोग वहाँ रहती थी तैरने के लिए मना करती थी अंदर में न जाओ ज़्यादा गहरे में तैरने के लिए मत जाओ है न औ अंद गढ्ढे हैं औ कानू उसी में हम लोग तैरते थे कई लोग तैरते थे वहाँ हैं बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को तैरने में बड़ा मज़ा आता था तैरने के लिए सब लोग उसी में तैरते थे और उसमें मछलियाँ भी रहती थी उसी में तो बहुत अच्छा लगता था तैरने में ह हम लोग तैरते थे खूब मेरी दीदी भी साथ में रहती थी तैरने के लिए औ उसमें भाई भी मेरा रहता था तैरने के लिए सब लोग उसी में तैरते थे हँ डुबकी भी लगाते थे उसमें हम लोग और तैरते भी थे डुबकी भी लगाते थे हौ उस उसमें बड़ बहुत अच्छा लगता था और चोट लग जाती थी उसमें पत्थर रहता था पत्थर रहता था तो उसमें चोट भी लग जाती थी हम लोगों को हम लोगों को चोट भी लग जाती थी तो मेरी मामी कहती थी अंदर न जाओ बेटा नहीं चोट लग जाएगी अंदर मत जाओ नहीं चोट लग जाएगी अंदर गहरा है पानी उसमें अंदर मत जाओ यही लोग कहते थे कि उसमें बहुत सारे पत्थर पड़े रहते थे पत्थर पड़े रहते थे तो उसमें हम लोग नहीं जाते थे ज़्यादा अंदर और पत्थर में नहीं जाते थे कि लग जाएगा चोट लग जाएगी इसीलिए हम भी उसमें नहीं जाते थे तैरने के लिए तैरने के लिए कि हमको चोट लग जाएगी नहीं चोट लग जाएगी इसीलिए हम लोग ज़्यादा गढ्ढे में नहीं जाते थे तैरने के लिए औ बहुत अच्छा लगता था सब लोग साथ में रहते थे तो बहुत अज मज़ा आता था बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को तैरने में तैराकी भिरिंग उसमें रहते थे तैराकी भी रहते थे उ भी समझाते थे हमको हम लोगों को कि बेटा बहुत कानू गढ्ढे में मत जाना हँ अंदर बहुत मत जाना तैरने के लिए तो डु डुबकी भी लगाते थे हम लोग बहुत अच्छा लगता था कई बार डुबकी लगाते थे फ़िर बाहर आते थे फ़िर अंदर जाते थे तैरने के लिए और बहुत अच्छा लगता था उसमें हमको हम लोगों को तैरने में और बड़ा मज़ा आता था तैरने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था फ़िर फ़िर हम लोग खूब मज़ा मज़ा इ मज़े लेते थे उसी में मज़े लेते थे तैर तैरकर फ़िर हम लोग फ़िर बाहर आते थे बाहर आते थे तो फ़िर हम लोग कपड़े भी चेंज करते थे कपड़े भी चेंज करते थे ऑफिस में बातें करते थे हम लोग बातें करते थे बहुत मज़ा आता था फ़िर खाते पीते थे वहाँ उसमें बहुत हमको हम लोगों को बहुत मज़ा आता था तैरने में और बहुत अच्छा लगता था दीदी उ भैया लोग कहते थे बहुत अच्छा लग रहा है तैराकी करने में जब हम हम लोग डूबने का एहसास होता था कि हम लोग डूब रहे हैं तो बूम बाहर जल्दी से एक लोग पड़ते थे आरे अंकल मत जाओ अंदर मत जाओ महिमह डूब जाओगे हँ तो अंदर खींचने लगते थे हम लोगों को कि अंदर मत जाना अंदर मत जाना नहीं तो वहाँ बहुत गहरा है पानी गहरा पानी है वहाँ डूबने का डर है डूबने का डर है ओ इसीलिए आप लोग अंदर मत जाइए अंदर मत जाइए मेरे मामा कहते थे कि अंदर मत जाना तो हम लोग फ़िर अंदर ज़्यादा नहीं जाते थे बाहर ही मज़े मज़े लेते थे तैरने के

बाहर ही सब हम स हम लोग बाहर ही मज़े लेते थू खूब बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को इतना अच्छा लगता था कि हम लोग इच्छा कं कहकर भी कि इसी में तैरें काफी देर तक हम लोग तैरते रहते थे काफी देर तक उसमें मज़े लेते थे हम लोग